अ असां पंहिंजे हिते सिंधीन खे पाकिस्तान मां आया कुझु कोई राज्य बि न मिलियो हुओ केरु पंहिंजो महाराष्ट्रा केरु गुजरात केरु पूने सभु इन पासे पंहिंजी पंहिंजी रीति रहणु विया हली उहा सभ सिंधीन जो असुलु सुभाउ आहे सभिनी सां हिली मिली वेंदा आहिनि सभिनि सां ॿोलीअ में बि हिली मिली वेंदा आहिनि ऐं उन्हनि जा त्योहार असां पाण मल्हाईंदा आहियूं सभिनि जा त्योहार गॾिजी मल्हाईंदा आहियूं कंहिंखें हेठि वॾे न कंदा आहियूं सिंधी समाज खे अॻियां वधाइणो हिकिड़ो पंहिंजो फ़र्ज़ आहे अने सभिनि खे पंहिंजो पंहिंजो राज्य हुओ सिंधी समाज खे कोई राज्य न मिलियो हिन करे सभु त्योहार सभ थी करे गॾु मिली करे मल्हाईंदा आहियूं